جی ہلو سر میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار چالو کیا ہے اور انکم ٹیکس کی طرف سے بار بار مجھے ایک نوٹس آ رہا ہے اور بار بار مجھے انکم ٹیکس نوٹس بھیج رہی ہے جی سر جی جی جی تو کافی تکلیف ہے اس وجہ سے ابھی بجنس بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ ٹیکس بھر سکوں جی سر جی جی جی چھوٹا ہی بزنس ہے سر جی ابھی ایک سے دو مہینے سر اس کو ہوئے کھولے جی جی جی جی سر جی سر جی جی جی سر جی نہیں نہیں نہیں سر نہیں سر جی جی ابھی دو سے تین مہینے ہوئے اس سے زیادہ نہیں ہوئے سر جی جی جی جی سر جی اور انکم ٹیکس والے بار بار بار بار نوٹس بار بار نوٹس بھیجے جا رہے بھیجے جا رہے تو بہت تکلیف ہو رہی ہے سر جی جی جی جی دوکان مظفر نگر میں ہے میری جی جی جی جی کپڑے کی دکان ہے سر جی جی ابھی چھوٹی ہی کھولی ہے بس ابھی دو سے تین مہینے ہوئے ہیں اس میں کیا ہی سر ہم کما لیں گے جی سر جی جی جی وہ بار بار نوٹس بھیجے جا رہے بھیجے جا رہے جی سر کافی پریشانی کافی دقت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جی جی ہم نے سوچا کہ پھر آپ سے مل لیتے ہیں تاکہ کچھ ہماری مدد ہو سکے جی جی جی نہیں سر نہیں سر نہیں نہیں نہیں نہیں ابھی شروعاتی کاروبار ہے شر سر جی جی جی سر جی جی جی جی سر جی بالکل بالکل بالکل جی نہیں نہیں وہ لوگ تو دو تین دن سے وہ نوٹس میرے پاس آ رہی ہے تو میں کافی پریشانی کے عالم میں آ گیا اس سے اس وجہ سے سوچا کہ میں آپ سے بات کر لوں اور میں آپ کے پاس چلا آیا پھر جی جی جی شاید تاکہ آپ سے کچھ مدد ہو سکے جی نہیں سر ابھی دو سے تین مہینے ہوئے اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے جی جی سر جی ہاں جی جی مظفر نگر میں ہے جی جی سر جی سر جی سر جی جی جی سر جی نہیں نہیں نہیں سر نہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی شر جی سر شکریہ سر شکریہ ہیلپ کے لیے جی آگے بھی اگر کوئی پریشانی ہوگی تو میں آپ سے رابطہ کروں گا سر جی سر جی سر شکریہ سر